हाँ मुझे पाँच तारीख याद है एक जनवरी उन्नीस सौ नब्बे चार अगस्त उन्नीस सौ बानवे आठ सितंबर दो हज़ार पाँच दस अक्टूबर उन्नीस सौ पचानवे बाईस दिसंबर दो हज़ार दस